وعلیکم و رحمتہ اللّہ وبرکاتہ الحمدُ لِلّہ آپ انڈین ٹریولس سے بول رہے ہیں کل میں میں امرتسر سے دِلّی جانا چاہتا ہوں اور مجھے ٹرین کا سفر کرنا ہے کتنے بجے ٹرین ہے اور کس میں جگہ خالی ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں کیا یہ ہاں ہاں بتا رہے ہیں پچیس جون کو چاہیے ہم کو تھرڈ اے سی چاہیے ہاں بھائی جب میں اے سی میں اے سی میں میں جب سفر کروں گا تو پیسے خرچ کیوں نہیں کروں گا ضرور کروں گا آپ بتائیں کہ اس میں جگہ خالی ہے